नमस्कार मैम हमारी नल की पाइप लीकेज हो गई है क्या आप बना सकते हैं तो आप कब तक आ जाएँगी नौ बजे तो हम घर पर नहीं रहेंगे ठीक है आप तीन बजे आ जाइएगा देखिए हमारी बाथरूम की पाइप लीकेज हो गई है उसे वही बनाना है उसमें से पानी गिरने लगता है पैसा हम आपको आप कितना पैसा लेना चाहेंगी आप बताएँ पहले फिर भी आप कितना पैसा लेंगी छः हज़ार तो बहुत ज़्यादा है देखिए आप पैसा कम कीजिए इतना ज़्यादा भी उसमें काम नहीं है हाँ हमारे पास में ही एक नल है उससे हमेशा पानी टपकता रहता है शायद उसकी पाइप खराब हो गई है ठीक है तो आपके जो वे लड़के आएँगे क्या वे अच्छे से हैं समझने लायक हैं ठीक से रहेंगे या नहीं क्या उन्हें पानी वानी भी पिलाना पड़ेगा ऐसा कुछ उनका भी व्यवहार कर ठीक है ठीक है तो कब तक आ जाएँगे वे लोग ठीक है नमस्कार